मीडिया में हिन वक़्ति जेके विज्ञापन ॾेखारियां वेंदा आहिनि टीवीअ ते मोबाइल ते अखबारुनि में या घणई जी जॻहि ते पोस्टर लॻाए करे तव्हां खे नईं नईं शयुनि जूं जानकारी ॾींदा आहिनि हिनमें पंहिंजी सोच हुअणु घुरिजे सभु जेके मीडिया में ॾेखारीनि पिया विज्ञापन को ग़लति कोन आहिनि उन्हनि में कुझु जानकारी पाण खे मिलंदियूं आहिनि पर जॾहिं पाण उन विज्ञापन जे हिसाब सां पाण बाज़ारि में वठु को सामान वठणु वञू त पंहिंजी बि हिकिड़ी ललक हुअणु घुरिजे जेकी अलॻि सां जेकी जानकारी आहे पाण बाज़ारि मां वठी सघूं था हुन दुकानदार खां वठी सघूं था त उनमें का बुराई कोन्हे रुॻो पाण को विज्ञापन जे हिसाब सां ई हलूं त हिनमें घणेई शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेकी पंहिंजे सम्झि खां ॿाहिरि हूंदी आहिनि या कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जेके विज्ञापन में ॿुधाईंदा कोन आहिनि उहे गुप्त जी हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे पाण खे सोचण लाइ उनखे ॾिसण लाइ घणेई साधन ॿिया आहिनि उन हिसाब सां पाण जानकारी वठी सघूं था